میری پسندیدہ بائیک بلیٹ ہے اور میرے پاس ابھی کرنٹ میں پلسر ہے اور میری ڈریم بائیک ہے کے ٹی ایم جو کہ سفر کے لیے بہت ہی آسان ہے ان کا لک ان کی ڈیزائن ان کا مائیلیج ان کا کمفرٹ کافی اچھا ہے تو اس لیے میں مجھے میری ڈریم بائیک ہے وہ کے ٹی ایم جو میں سفر کے لیے کافی آرام ہے